हेल्थ कॅअर सॅक्टरांत जर आमी गोंयांत पळयलें जाल्यार तितलो आतां प्रोग्रेस जाता पूण तितलोय जाय तसो प्रोग्रेस आमकां पळोवपाक मेळना कारण गोंयातलें एकूच गोंय वैजकी महाविद्यालय आसा थंय आमी खुबशी फेसिलिटीस जे आसा तितल्यो बऱ्यो पेशन्टाक मेळनात कारण खुबदां एक एकदां वार्डांत भितर चडश्यो नर्सी नासता किंवां एक्सरे मशीन चलना किंवा केन्ना केन्नाय एम आर आय चलना आनी ते भायर रातची सुद्दां चड रावपाक बरोबर कोणाक मेळना आनी खास करून फेसिलिटी अश्यो आसल्योय जाल्यार लोकांक केन्ना केन्ना लोक ते तोडून उडयतात इवन जे नवो तयार जाल्लो आसा बाॅल्क जी एम सी चो म्हळ्यार गोंय वैजकीय महाविद्यालयाचो त्या ब्लाॅकांत भितर सुद्दां जी नव्यो फेसिलिटी दिल्ल्यो लोकांक तातल्या लोकांनी नळ काडून व्हेले तातल्या दारांचीं हेन्डलां काडून व्हेलीं ते फेसिलिटी दिवनूय बी केन्ना केन्ना उपयोग ना अशें म्हाका दिसता ते भायर कार्डीयेक यूनीट आनी जें कॅन्सर सॅक्शन आसा गोंय वैजकीय महाविद्यालयांतले तातूंत भितर खूब सुदारणां जावपाची गरज आसा आनी राॅबाॅटीक सर्जरीज किंवां आयज काल जें नवें प्रकार आयिल्ले आसात तांचो व्हडा प्रमाणांत वापर जावप हो गरजेचो आसा कंप्युटरायज्ड टॅक्नोलाॅजीस आय चेकिंग टॅक्नोलाॅजी किंवां ऑपरेशन पद्दत जी आसा ती आतां चड जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता राॅबाॅटीक सर्जरी ज्यो आसात त्योवूय आनी वाडपाक जाय आनी वेगवेगळे तरेन जे आमी लोकांची जी हेल्थ आसा वाटावपाक आनी तेच प्रमाणे तांकां मरणा पसून वाचोवपाक आमी जे कितें करपाक शकतात तें सरकारान करपाची गरज आसा आनी खुबदां अशें दिसता की फेसिलिटी आसा केन्ना केन्ना दोतोर ना तर केन्ना केन्ना दोतोर आसा पूण तांचे कडेन चड प्रमाणांत फेसिलिटी न्ही हें जें एकंदरीत आमी पळयतात दोगूय भितर आमी सारकेंच वेवस्थीक करपाची गरज आसा